नमस्ते हम तो दिल्ली से आए हैं दिल्ली से छठि पाबनि के जानऽ चौरचन पाबनि आओर पाबनिके बारेमे आओर पाबनिके बारेमे बतैऔ ने दिवालीमे किसब होइ छै दिवालीमे किसब होइ छै दिवाली कोना मनबै छिए अहाँसब दिवाली कोना मनबै छिए मौका भेटत ने तऽ हम अहाँसँ भेट करैलए आएब